किसी को घट घुटने में दर्द हो तो अपना ये इस्तेमाल कीजिए एक पाव सरसों तेल पचास ग्राम नमक पचास ग्राम धतूर का फौड़ी एक सौ ग्राम लहसुन हल्दी पचास ग्राम ये सब के इस्तेमाल करके तेल में कड़वा तेल में करका करके दवा बनाइए और उस घुटने से लगाकर के अच्छे से मालिश कीजिए वो थोड़ा पका करके उसको तेल को पका करके अच्छा से रखिए और उसको कोई शीशी में अच्छा ठंडा हो तो उसको छान लीजिए कपड़े में कपड़े में छान करके उसको बोतल में भरकर के ठंडा करके रखिए और उसे इस्तेमाल आप लोग कीजिए और घुटने का दर्द जोड़ों का दर्द ठी ठीक हो जाएगा उसे ले लीजिए पचास ग्राम हल्दी पचास ग्राम नमक पचास ग्राम धतूरे के फली जो हैं सौ ग्राम लहसुन ये सब के कूच करके खल में कूच करके और उसको अच्छा सा पकाइए सरसों तेल में सरसों तेल में पका करके और सोने के टाइम में उसको ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके और उसको निचोड़ लीजिए तेल में कपड़े पर छान करके अच्छा सा उसमें लगाइए अथी का तेल ई सरसों तेल उसको खूब अच्छा सा करकाईये उसको जला करके और उसको सौ दो सौ ग्राम एक पाव है उसको दो सौ ग्राम बनाइए भाई डेढ़ सौ ग्राम बनाइए और बना करके उसको ठंडा कीजिए ठंडा करके उसको निचोड़ लीजिए और निचोड़ करके उसमें तारपीन के तेल डालिए ठंडा करके उसमें तारपीन का तेल तेल डाल करके और उसको बोतल में बंद कीजिए और वही जो दर्द है घुटने को दर्द है उसको इस्तेमाल कीजिए उस पांव में इस्तेमाल करके उसको जोरो को अच्छा दर्द अपना कम कीजिए हाँ वो दर्द कम जाएगा आप लोग को जो कहें हैं वो सौ ग्राम हल्दी पचास ग्राम नमक दो धतूरे के फड़ी तेकरा बाद में लहसुन एक सौ ग्राम उ सब के लेकर के कूच करके इमामदस्ता में कूटिए और कूट करके दवा बनाई तेल में जलाएं सरसों तेल में और उसको जलाकर के सौ दो सौ ग्राम बनाइए उसको ठंडी कर लीजिए ठंडी करके और उसको कपड़े से निचोड़ लीजिए उसको कपड़े से निचोड़ करके ठंडा होगा तब सौ ग्राम बना पचास ग्राम तारपीन के तेल तारपीन का तेल पचास ग्राम उसमें ठंडे करके सरसों के तेल के और उसमें डालिए डाल करके घुटने के दर्द को जोड़ों के दर्द को आराम कीज पाएं उसमें आराम पाएं जरूर माता लोग भाई बंधु जरूर इतना इस्तेमाल कीजिए घरेलू दवाई में बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बन जाएगा आप घुटनों को दर्द जोड़ों को दर्द सब आराम हो जाएँगे घरेलू दवाई आप बना करके इस्तेमाल कीजिए हम लोग वही इस्तेमाल किए हैं जो अच्छा जोड़ों का दर्द कम है